हम तऽ अपना घरोमे मैथिलिए बोलै छी आओर हम बालो बच्चासँ मैथिलिए बोलै छी किए हमसभ छी बसिन्दा दरभङ्गासँ दरभङ्गामे छी तऽ हम तऽ मैथिली बोलबे करब आओर हमरा बड़ नीक लागैए हमरा बड़ सुन्दर लागैए किए हम आन भाषा हमरा नहि नीक लागैए अपना मैथिली नीक लागैए इसीलिए हम बेर बेर मैथिली बोलै छी से बोलै छी कि अहाँ कतऽ जाइ छी की करै छी से आएब कि नहि आएब हम इएह सबभाषा बोलैत रहै छी बेसी आओर हम अपना बाल बच्चाके कहै छिए आउ से बहुत दिन भऽ गेल जब तक आएब नहि तब तक हमरा मन नहि लागैए तऽ बच्चो ओर कहैए हाँ मम्मी हम आबै छी अहाँ चिन्ता नहि करू से हम तऽ अएबे करब घर आएब नहि तऽ जाएब कतऽ तऽअएबे करैए तऽ हमरा मैथिलिए भाषा हमरा बालो बच्चा बोलैए अपनो बोलै छी तऽ इएह भाषा बड़ नीक लागैए बड़ सुन्दर लागैए